ओइ बाबु बेसे गोबाव सम लाबावगोन आलदा लामाथिं लाबोनायखाय आनदायबाय आङो जिरायबाय थानानै बालायलांबायसो आं माला सहैबावनो देलाय थाब थाब सालायलाय जाहा टाइमआ खयथायाव सहैगोन खिन्थालाय बङाइगावसिम